دیکھیے مسلم سمدائے کے اندر عید اور عید الاضحیٰ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بہت ہی مسلمانوں کی بڑی خوشی کا دن ہے تو یہ عید اور عید الاضحیٰ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں مسلم سمدائے کے لوگ مسلم سماج کے لوگ یعنی جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے معانکہ اور گلا ملتے ہیں اور وہ وہ پھر اس کے بعد جو ہے اس دن تمام کے چہروں پر خوشیاں مسرت ظاہر ہوتی ہے چہرہ جھلک چہرہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اسی طرح ہندو ہندو ہندو ہندو ہندو سمدائے کے ہندو سمدائے کے اندر جو ہے ہولی ہے اسی طرح اسی طرح اور بھی دیگر جب وہ اسی طرح اور بھی دیگر ان اس اس جیسے تہوار ہیں جس کی بنیاد پر وہ ایک جمع یکجا اور جمع ہوتے ہیں وہ پھر اس کے جب وہ مندر میں جاتے ہیں اسی طرح جب اسی طرح جب وہ مندر کو جاتے ہیں مجسمہ مجسمہ بنا کے جب پوچھتے ہیں تو وہاں پر سب لوگ یکجا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ عید اور عید الاضحی اسی طرح محرم الحرام ایک یہ ایسا تاریخی دن ہے محرم الحرام ایک ایسا تاریخی دن ہے جو برسوں سے چل پڑا ہے